बालाघाट जिले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रमों में सबसे पहले तो मुझे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी और योग दिवस का मुझे याद आ रहा है साथ ही धार्मिक त्योहारों में अक्षय तृतीया मकर संक्रांति दीपावली होली ऐसे बहुत से त्यौहार हैं ईद भी उनमें शामिल हैं तथा पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है मैं इनमें से अक्षय तृतीया और मकर संक्रांति का उल्लेख करूँगा अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं जिस दिन हम अपने पूर्वजों के लिए कलश भर रखते हैं और उनको याद करते हैं इस दिन के बाद में माना जाता है कि देवता अपने सोने के लिए चले जाते हैं और कोई दूसरा काम जैसे शादी ब्याह नहीं होते हैं इसके पश्चात मकर संक्रांति चौदह जनवरी को आती है जो हमेशा चौदह जनवरी को ही मनाई जाती है सूर्य भगवान इस समय से मकर राशि में प्रवेश करते हैं दिन बड़े होते हैं तथा रात छोटी होती है तिल तिल कर दिन बढ़ते हैं ऐसा माना जाता है